मेरी पसंदीदा पत्रिका राजस्थान पत्रिका है उस पत्रिका में मेरा फेवरेट ब्लॉग खेल समाचार का है खेल समाचार लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह उन्हें खेल जगत की नवीनतम घटनाओं और विकास के बारे में सूचित रखता है यह उन्हें अपनी पसंदीदा टीमों और एथलीटों के प्रदर्शन के बारे में अपडेट रखने की भी अनुमति देता है और और समान रुचियों वाले अन्य लोगों के साथ समुदाय और संबंध की भावना प्रदान कर सकता है खेल से नियम पालन के स्वभाव का विकास होता है और मन एकाग्र होता है खेल में भाग लेने से खिलाड़ियों में सहिष्णुता धैर्य और साहस का विकास होता है तथा सामूहिक स्वभाव और भाईचारे की भावना बटती है खेलकूद अप्रत्यक्ष रूप से आधेतामिक विकास में भी सहायक होता है यह जीवन संघर्ष का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करता है